आङो मैया गस्ला कुर्टि गांसे बायदोंमोन बे गस्ला कुर्टिया मोजांमोन नाथाय सुनायाव बेयो जि रं खारबाय आरो सेब्बायबो बिनि थाखायनो आं बे गस्ला कुर्टि खौ मोजां मोनासै